हैल्लो हां जी हां जी हां जी ते साढ़े कोल बक्करियां चार ज्हार कोला शुरू होआ करदियां न ते तुस सनाओ तुसें किन्नियां चाहिदियां न हां जी तुस सनाओ ते थुआढ़े कन्नै तीन ज्हार दी करी ओड़ने आं नेईं नेईं म्हाराज साढ़ी सर्विस बी होंदी ऐ खर्चा तिन्न ज्हार रक्खो तुस ना थुआढ़ी ते ना साढ़ी बस ठीक ऐ जि'यां तुस आक्खो ढाई ज्हार तक्कर रक्खने आं ते कदूं खरीदने गी आह्गे तुस ठीक ऐ जी ठीक ऐ ते शुक्र ऐ थुआढ़ा ठीक ऐ ठीक ऐ